इ'नें पुच्छे दा ऐ कि बॉलीबुड्ड टाली टालीबुड बिच्च इंफ्लूयस फैशन दे बारे च ट्रैंडिंग इन इंडिया ऐवरिवेयर कि जेह्ड़े साढ़े बॉलीबुड दे लोग ऐ ओह् जेह्ड़े फिल्मी ऐक्टर ऐ ओह् साढ़े केह् करदे ऐ कि उ'नें ट्रैंडिंग कपड़े पाने होंदे जियां उ'नेंगी अच्छे लग्गन शूट करदे ऐ उस टाईप दे कपड़े पांदे ओह् ते एह्दे बिच्च फैशन ट्रैंड फैशन दा साढ़ा इंडिया दा फैशन जादा ऐ कि जादा फैशन मतलब ट्रैंडिंग जेह्ड़े कपड़े ऐ ओह् जादा दूए लोग पांदे एह् मूवी ऐक्टर बगैरा होंदे जेह्ड़े एह् पांदे ऐ जियां जिस टाईप दा उं'दा करैक्टर होंदा उस टाईप दे ओह् कपड़े स्टाईलिश कपड़े पांदे ऐ कि उं'दी ओह्दे बिच्च आउटफिट आउटफिट जेह्ड़ी ऐ अच्छी लगदी ऐ उं'दी लुक अच्छी लगदी ऐ ते साढ़े लोग अस बॉलीबुड बॉलीबुड जेह्ड़े कपड़े फैशन आह्ले कपड़े पांदे लोक ट्रैंडिंग पांदे ऐ ते इंंडिया च जेह्ड़े जादा कोला जादा मैकसिमम जेह्ड़े लोक होंदे जेह्ड़े ऐक्टर होंदे ऐ एह् जेह्ड़ा जादा एह् ट्रैडिंग कपड़े पांदे ऐ जिस ट्रैंड दे कपड़े आंदे ऐ उस ट्रैंड दे कपड़े पांदे ऐ ते अस मतलब मूवी मूवी करैक्टर जियां मूवी मतलब मूवी फिल्मां फुल्मां जेह्ड़यां लगदियां ऐ एह्दे बिच्च लोक अपने मूवी आह्ले मतलब ट्रैंडिंग कपड़े पांदे शैल कि उं'दी आउटफिट्ट जेह्ड़ी ऐ शैल लग्गे जिस जियां मतलब कि जियां अगर फिल्म बिच्च जियां जिस टाईप दा उं'दा करैक्टर होंदा उस टाईप दे ओह् कपड़े पांदे अगर पंजाबी फिल्म ऐ ओह् पंजाबी आह्ला ड्रैस पांदे ऐ ते अगर होर कोई मतलब कोई बी ड्रैस पंजांबी जां कोई बी मतलब करदे ऐ डांस करदे ऐ उस चाल्ली दा जे कथाकली डांस होंदे जेह्ड़े ओह् मतलब ओह् जिस जियां जिस टाईप दे ओह् करदे न जिस टाईप दे मतलब कपड़े ट्रैंड होंदा उस मलतब जिस टाईप दा उं'दा करैक्टर होंदा उस टाईप दे ओह् कपड़े चूज करदे ऐ ते में एह्दे टॅैंडिंग कपड़े जेह्ड़े ऐ ओह् जा मतलब ओह् ट्रैंडिग कपड़े इंडिया च जेह्ड़े जादै कोला जा जादा मतलब सारे मतलब पूरे इडियां साढ़े ऑल इंडियां बिच्च ना जादा कपड़े जेह्ड़े ऐ ओह् मतलब लोग जेह्ड़े मतलब एह् पांदे ट्रैंडिग पांदे ऐ मूवी ट्रै मतलब फैशन जिस टाईप दा उंदा मतलब फैशन होए उस टाईप च मतलब ओह् कपड़े मतलब उ'नें पसंद जिस च जियां मतलब कपड़े उ'नेंगी पसंद लगदे ऐ उस टाईप दे ओह् ट्रैंडिंग कपड़े पांदे उं'दे कपड़ें दा स्टाईल होना चाहिदा कोई मतलब आउटफिट्ट उं'दे बिच्च मतलब लुक अच्छी लग्गै ते जादा कोला मैकसिमम लोक जेह्ड़े ऐ फिल्मी ऐक्टर होंदे जेह्ड़े एह् जादा ट्रैंडिंग कपड़े पांदे ऐ फ्राकां पांदे बड्डी बड्डियां लम्मी लम्मियां ते होर इं'दे च केह् अपनी अपनी आउटफिट दस्सने बास्तै जियां मेल्स लोक होंदे ऐ ओह् जादा एह् करदे कि कोट पैंट कोट पांदे पर जादा पैंटां कमीचां जादा मेल्स लोक जेह्ड़े ऐ पसंद करदे अज्जकल फैशन हर इक चीज़ जेह्ड़ी ऐ ट्रैंडिंग आ दी हर इक चीज़ जेह्ड़ी ऐ फैशन लैवल आ दी कि पैह्लें लोक ते फैशन नेईं हे करदे हून सब से जादा लोकें च इन्ना फैशन होए दा हर इक चीज़ फैशन आह्ली शूज़ लेई लैओ बूट लेई लैओ तुस बूट बी ओह् बी फैशन कन्नै मतलब इ'यां जादा फैशन लैवल अज्ज कल इन्ने इन्ने मैंह्गे बूट आ दे ऐ कि लोक इन्ने ओह् दिक्खी दिक्खी लोक मतलब हून जिस तरीके दा जिस तरीके दे ट्रैंड जिस तरीके दा रवाज़ आ दा उस तरीके दा गै लोक उस्सै चाल्ली दे गै कपड़े पा दे अज्ज कल इक दूए अल्ल देखो देखी कि उन्न एह् नेह् कपड़े पाए दे ऐ में बी पाने ऐ जियां अज्ज कल लोक टी वी च दिखदे ट्रैंडिंग कपड़े जियां लोक टी वी च दिखदे इ'यां लोग सेआई लैंदे उस चाल्ली दे कपड़े मतलब पा दे लोक इक च इक रवाज़ आंदा ते सारे दूए मतलब इक ने रवाज कीती दा होए दूआ सारे इक दूए देखो देखी देखो देखी करी करियै इक रवाज़ करी लैंदे ते बस ऐह्दे बिच्च जेह्ड़ा साढ़ा टी वी च जेह्ड़े अस बॉलीबुड च लोक जेह्ड़े दिखदे ऐ बस उं'दा प्रभाव जेह्ड़ा साढ़े लोकें पर इंडिया पर साढ़े इंडिया दे लोक जेह्ड़े साढ़ी कंट्री ऐ ते एहदे बिच्च जित्थें बी दिक्खो जिस चाल्ली दा हेयर स्टाईल ऐ उं'दा बी कोई ट्रैंड ऐ मतलब हर इक चीज़ दा ट्रैंड आई गेदा कि अज्ज कल सब कुछ ट्रैंड कन्नै चलै दा ताइयें लोक जादा मतलब ट्रैंडिंग कपड़े गै पांदे पसंद करदे जादा ते उं'दे च उं'दी लुक्क बक्खरी लगदी ऐ अज्ज कल हर इक चीज़ जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी ऐ इक दूए अ'ल्ल देखो देखी कन्नै सब कुछ मतलब लोक इ'यां करा दे ते होर टी जादा जादा लोगक एह् मूवी जेह्ड़े मूवी ऐक्टर होंदे एह् बी इक दूए मतलब टी वी च जियां जिस टाईप दे कपड़े पांदे उ'आं गै लोक इद्धर मतलब साढ़े इंडिया दे लोक पाई लैंदे इक दूए जादा सब से जादा लोक जेह्ड़े ऐ जियां इक दूए दा पैहनाव दिक्खङन उस चाल्ली दे पैह्नाव च होई जंदे ऐ अगर उन्न उऐ लेहा सूट पाए दा में की रेही गेआ में बी पाना में बी पाई लैना भाई में बी पाना बस इक दूए अ'ल्ल दिक्खी दिक्खियै बस लोकें बनाई लेदा ट्रैंड बनाई लेदा ठीक ऐ नी ते इंडिया च लोक जादा कुछ लोग अलग टाईप दे कपड़े पांदे हर इक बंदा जियां हर इक इक अलग अलग लोक ऐ जियां मतलब तुसीं मन्नी लैओ कि हर इक मतलब कास्ट दे लोक होंदे जेह्ड़े अलग अलग पैह्नावा करदे हर कंट्री दे लोग केईं कुछ लोक साड़ियां पांदे कुछ लोक केह् आखदे सूट पांदे कोई कुछ पांदा अपना अपना पैह्नावा होंदा ते